शेतकारां खातीर शेत पिकप हें एक व्हडले तरेचो उत्सव आनी त्या खातीर ते मनोवपा खातीर तो खूब तरेचे उत्सव फेस्टिवल्स सादर करता तातुंतलो गोंयांत जावपी पयलीं म्हळ्यार तें नवें नवें म्हळ्यार नवें भात जेन्ना पिकून तयार जाता तेन्ना गोंयचो लोक गणपतीच्या म्हऱ्यांत पाटार दवरून ह्या नव्याची पुजा करतात आनी त्या नव्याचें पायस खीर करून सगळ्याचीं तोंडां गोड करून नवें भात जालां ताचे उपकार आठयतात तशेच क्रिस्तांव भाव सुद्दां आमचें हें नव्याचें परब मनयतात आनी ते ताका नवेंच म्हणटात ते व्हडा दबाज्यान शेतांत वचून नवें कातरतात आनी इगर्जेंत हाडटात एक व्हडल्या दबाजीक मीस थंय जाता आनी ताच्या उपरांत हें नवें सगळ्या लोकांक दितात तें नवें घेवून सगळे लोक आपल्याच्या घरा वतात आनी ते भातांतले गोटे काडून ताचें गोडशें सान्नां धोणस वा दोणे करून सगळ्यांची तोंडां गोड करतात एके तरेन हो पिकिल्ल्या शेताचो उपकार मानतात तशेंच साश्टी सारक्या वाठारांनी कणसांचें फेस्त म्हणून जाता जेन्ना हें नवीन भात पिकून तयार जाता ताचे वेगवेगळे गोड जिनस करतात आनी लोक आपली तोंडां गोड करून आपली खोशी मनयतात खोस परगटायतात हें जालें गोंयातलें शेता संदर्भांत प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळे अशे उत्सव मनयतात कोण पोंगल मनयतात जाल्यार कोण गुढीपाडवा मनयतात सगळ्यांचो हेतू एकूच आसता हे सैमान देवान दिल्ले शेताचे पिकाचे उपकार मानप गोंयांत तर जेन्ना दिवाळी जाता तेन्ना भात पिकून तयार जाता आनी दिवाळे कडेन जे फोव करता ते गोंयकार चड करून नव्या पिकाचेच फोव करतात आनी उमेदीन हे फोव एकामेकांक खावयतात आनी एकामेकागेर वचून खातात अशें तरेन गोंयकार हो प्रामुख्यान शेतकारी आशिल्ल्या कारणान शेतांतले हे उत्सव तो मनयतात शेतान जी पिकावळ जाता ताचे तो उपकार मानता आनी व्हडा खोशयेन आपली खोस परगटायता